आपको बाइक चाहिए किस किस किस्म की प्राइज में चाहिए आपको बाइक हाँ हाँ हाँ अच्छा होंडा का चाहिए तो जैसे हमारे यहाँ कई प्राइस की बाइक है काफ़ी बाइक हैं हमारे यहाँ हमारे यहाँ एल सी फाइन का इस समय है जैसे कि लाख चार हजार एक लाख पाँच हजार जिसके अंदर सर उसमें भी न ब्रेक का जैसा कि हाँ हाँ अच्छा डिस्क ब्रेक चल जाएँगे सर आप ओ एक लाख दस हजार तक पर जाएगी सर नहीं सर आप देखिए जो रेट है हमारे यहाँ ना आप आएँगे लेंगे उस हिसाब से आपको रेट लगेगा आपको अच्छा लगेगा तब उस गाड़ी को अच्छा लगे तो आपको हम दे देंगे उसी दाम पे अच्छा सुपर इस्प्लेंडर चाहिए आपको देखो एक क्या है न एक न बहुत लोग हैं पूरा कैस टू कैस करते हैं बहुत लोग हैं जैसे कि लोन पे लेना चाहते हैं उसका अलग चार्ज लगता है और कैस का अलग चार्ज लग जाए आप जैसे हीरो का लेंगे तो आपको ये एक

जैसे कि आप जैसे एक गाड़ी कोई पड़ रहा है एक लाख दस हजार की पड़ रही है ना तो आप कैस लेंगे तो आपको कैस में भी एक लाख दस हजार की न अब एक लाख आठ उठ हजार में पूरा कैस की टूप मिल जाएगा आपको और जैसे कि आप लोन पे लेना चाहते हैं दस पंद्रह हजार पंद्रह हजार तो मैक्सियम बढ़ ही जाएगा तो आप लेना कौनसा चाह रहे हैं

नहीं नहीं मिल जाएगा ना आप आइए तो पहले देखिए हमारे यहाँ काफ़ी बाइक हैं

हाँ आइए आपको मिल जाएगा एक लाख पाँच हजार में आइए डिस्काउंट आपको लाए आप आप कहाँ से सर फीचर जैसे कि ये पैंतालीस के ऊपर है क्वालटी इसमें जैसे कि इस समय आया है ना जैसे कि नई गाड़ी आई हैं जैसे कि फ्यूचर में अच्छे अच्छे ब्राण्ड के आए हैं हा हाँ एल ई डी आ गया हाँ हाँ मिल जाएगा आपको हाँ तो

ठीक है सर ठीक है आइए आपको हम दिखा देते हैं ठीक ठीक सर